इहाँ खेती होबै छै धानके पहिले मोरी पड़ै हइ ओकर बाद मोरी उखड़ै हइ कादो होबै हइ ओकर बादमे फेरो ओकर रोपा रोपा हइ धान हो जा हइ जब तब ओकरा कटनी होबै हइ ओकर डेङ्गौनी होबै हइ ओकर डेङ्गौनी करिके गाममे एहिजाँ दोकान हइ दोकानेमे एहिजाँ सबकिछुके दोकान हइ सुधा दानाके बेसनके खल्लीके भुस्साके तऽ सबकिछु हइ जाहिसे आनि ओकर बाद मालजालके पोसलक खेतीबाड़ीमे सबकिछु खाद बीआ कोइ चीज लगेलहुँ तऽ ओ सबकिछु गामेमे खरिदके ओकर बाद कटनी उटनी करिके धान बेचलहुँ गहूम बेचलहुँ बूट बेचलहुँ मौसरी बेचलहुँ तीसी होल रैँचा होल सबकिछु हमर गामेमे बिकै हइ आओर सबकिछु किनाइ हइ गामेमे